ہیلو زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں نے دوپہر میں آپ کے یہاں کچھ کھانے کا آڈر کیا تھا جس میں دو پلیٹ چاول اور دو قورمہ اور ایک چکن چنگیزی تھی سر ابھی مجھے ڈیلیوری تو ہو گیا ہے لیکن اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی اور کا آڈر مجھے بھیج دیا ہے جب کہ اس میں مجھے ملا ہے پیزا برگر اور کچھ ویجیٹیرین سبزی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ نے شاید مجھے کسی اور کا آڈر بھیج دی بھیج مجھے پارسل کر دیا ہے تو آپ اپنے ڈیلیوری بوائے سے بولیے کے آڈر مجھے میرا کینسل کر دے اور مجھے میرا آڈر دیجیے میرا آڈر نمبر فائف ٹو ون زیرو ہے آپ پلیز اسے جتنی جلدی ہو سکے مجھے ڈیلیور کر دیجیے